नमस नमस्ते नमस्ते हाँ तो ले लीजिए दो रूम है हमारे पास अब होटल भी है व्यवस्था खाने पीने की ऐ सी रूम है डबल रूम है किचन है और सब रूम है कैसा रूम चाहिए वैसी सारी व्यवस्था उसके अंदर है ए सी रूम भी है नॉन ए सी भी है औ होटल भी बहुत बढ़िया है खाने पीने रहने की व्यवस्था है हाँ हाँ किचन बाथरूम अटैच है

पैसा पाँच हज़ार पाँच हज़ार बहुत ज़्यादा है सब पूरा ए सी भी है ना ए सी भी चलती है उसमें ने नहीं गाँव थोड़ा है शहर जौनपुर शहर है ये कुछ कम चलो पान सौ कम दे देना साढे़ चार दे देना सारी व्यवस्था है उसमें पानी चौबीस घंटा फुल रहता है पानी भी रहता है होटल भी है खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होटल है रहने की भी व्यवस्था है ऐसी भी है सब कुछ है उसमें पूरी व्यवस्था बग़ीचा भी है नीचे बग़ीचा भी गार्डेन भी है साढे़ चार साढे़ चार हज़ार में पाँच सौ कम कर दिया ने चलो चार दे देना चलो क्या नहीं है बिजली उजली सब लाइट सब लाइट भी इनवर्टर भी है उसमें लाइट की व्यवस्था लाइट चली जाने के बाद इनवर्टर है बत्ती जलती है हाँ हाँ सब कुछ है खाना पीना सब कुछ वहाँ होटल है व्यवस्था है अपनी खाने पीने की सब कुछ अंदर जो खाने में है सादा भोजन है और नॉन वेज भी है जो खाना चाहो वो है खाने में दाल चावल रोटी सब्ज़ी दही अचार तीर्खा पूरी रयता पूरी है रायता है दाल है चावल है सलाद है